हेल' हेल' फुरहित बाबा आं नोंथांखौ नांगौदे औ फैगौ नै दा बिशकर्मा खाथि जाबाय आंनो नोंथांखौ नांथारगोै आरो बिशकर्मा फुजा होनांगौ नालाय औ आरो बे मोनसे बिशकर्मायाव जोंहा ओरैनो फुजायाव मा मा नालेंखर मा मा माबोरै खालामो आं देग्लाय बोसोरावसो गिबि होजेननो सानदों नालाय जा एसेनो नों नों

औ औ ओमफ्राय नखरनि बाहायग्रा सिखा रुवाफोरखौ एसे सुस्र'नानै औ मावनांगौ औ गारि घरा बाइक दं नालाय

दे दे दे दे जाबाय दे बाबा आं नोंखौ जायखिजाया फैगौ बिशकर्मायाव आं नोंखौ खावलायनाय जाबाय आंनावनो जिरायफैग्रोदो आरो मोनसे मोनसे फुजा आरो होबावनांगोन नों फुर'हित जाबाय नालाय बाबाया महालयआवबो जोंनि गामियाव रायजोनि समाजनि सावो नालाय औ बे महालयआवबो औ दे बे महा महालया यावबो नोंथांखौ खावलायखाहरनाय जाबाय आर बिनिफ्राय नै दा कार्थिक मासावथ' न' हाबनाय दङ नालाय दा कार्थिक न' हाबनायावबो आङो नों बाबाखौ खावलायहरखानाय थाबाय औ आर बिनिफ्राय मोनसे सोंहरनो लुबैदों आरो गृह गृह फ्रबेस मानि न' हाबनायाव बोरै बोरै माने साजायोमोन बेखौ आं बावलाय लांबाय औ औ औ औ औ आस्सा आस्सा औ औ औ औ दे बाबा जाबाय आंथ' आसा थाबाय दे दे दे दे